विदेश में अध्ययन एवं पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को बहुत सारी चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है विदेश में पढ़ाई के ख्याल से ही मन रोमांच से भर जाता है लेकिन इसके अगले ही पल आने वाली चुनौतियों और मुश्किलों से पसीने भी आने लगते हैं इसको कैसे अप्लाइ किए जाएँ और कहाँ अप्लाइ किए जाएँ किस कोर्स में एडमीसन लिया जाए कितनी फीस लगेगी कम से कम फीस में कैसे विदेश में पढ़ सकते हैं जैसे सैंकड़ों सवाल हमें परेशान करते हैं यह वे सवाल हैं जो विदेश में पढ़ने के इच्छुक प्रत्येक स्टुडेंट के मन में उठते हैं आज हम लोग विदेश में पढ़ाई करने का सपना तो सबसे पहले तय कर लेते हैं लेकिन उन हमको क्या कोर्स करना है यह तय करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी क्या डिमांड है और इस कोर्स में करियर में आगे ले जा सकते हैं कि नहीं पढ़ाई पूरी होने के बाद तुरंत जॉब मिल सकती है कि नहीं इन इत्यादि बातों का ख्याल रखते हुए एक कोर्स सेलेक्ट करें कोर्स सेलेक्ट कर लिया हो तो अप आगे वाली यह सबसे बड़ी चुनौती होती है एक अच्छी यूनिवर्सिटी का मिलना और जब अच्छी यूनिवर्शटी मिल जाए तो इसमें इस्कॉलरसिप का क्या इस्कोप है यह सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और उस देश का कल्चर कैसा है यूनिवर्सिटी फ़र्ज़ी तो नहीं है यह भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी जाँच परख आप बहुत अच्छे से कर लें विदेश में पढ़ाई करना आमतौर पर काफ़ी महँगा होता है इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमीसन लेने से पहले एक बार अपना बजट ज़रूर बना लीजिए